हमर हमर गाँव बहुत अच्छा लगै छै हमरा गाँवमे जनम होइल छै हमर सबके मातृभूमि हइ लेकिन हमर सबके मिथिला संस्कृतिमे हमरा मातृभूमिके बहुत ज्यादा मान्यता देल जाइ छै हमरा गाँवमे कइ सारा तालाब भी हइ आओर जे बारिशके मौसममे बहुत भरि जाइ छै हमरा गाँवके आसपास बहुत सारा खेत उत हइ जौनमे हरियाली बहुत रहै छै गाँवमे बाँसबारि आओर आमके गाछीमे बहुत जौनमे आमके गाछीमे बहुत आम फरै छै आओर लीची भी बहुत फरै छै जे हमसब खूब खाइ छिए हमर सबके ई जिला सीतामढ़ी हइ जौन सीतामढ़ी हमर सबके गाँवसँ भी बहुत अधिक विकास हइ कएले हइ हमर सबके गाँव सीतामढ़ीमे बहुत सारा सुविधा भी हइ वहाँपर लेकिन प्रदूषण भी बहुत हइ वहाँपर हर चीजके सुविधा मिलै छै वहाँपर सब गाड़ी भी बड़ा जल्दी मिल जाइ छै ट्रेन उरेन सब चलै छै लेकिन गाँवमे किछु अइसन नहि हइ गाँवके सड़क भी खराब हइ गाँवमे नल उल नहि मिलै छै नलके बेबस्था नहि हइ गाँवमे नहि शौचालयके ठीकसँ बेबस्था हइ लेकिन शहरमे ई सबके एकदम उत्तम बेबस्था हइ शहरमे आरामसँ कोइ भी कहीँ भी जाकऽ गाड़ी बस ट्रेन मिल जाइ छै लेकिन गाँवमे अइसा नहि होइ छै गाँवमे नहि बस चलै छै नहि टेम्पू चलै छै नहि कोइ ट्रेन चलै छै गाँवमे कोइ भी चीजके लेल हमर सबके बहुत दूर दूर दूर जाइके होइ छै लेकिन शहरमे बेसी दूर नहि जाइके होइ छै शहरमे लगले नजदीकेमे सबकुछ रहै छै गाँवमे कोइ इसकुल एक ही हइ ओइ शहरमे कइ सारा इसकुल हइ ओहि इसकुलमे भी मास्टरके बहुत कमी रहै छै गाँववला म लेकिन इसकुलमे शहरके गाँव इसकुलमे मास्टरके कोइ कमी नहि रहै छै गाँवमे हमर गाँवमे एक ही अस्पताल भी नहि हइ गाँवसँ बाहर दू तीन चार किलोमीटर जाकऽ चलकऽ जाइके होइ छै तब जाकऽ अस्पताल मिलै छै लेकिन हमरा गाँवमे लेकिन शहरमे बगलेमे लगले लगले अस्पताल रहै छै जौनमे अच्छा अच्छा डॉक्टर बैठल रहै छै आओर गाँवमे कोइ अच्छा डॉक्टर नहि रहै छै गाँवमे या गाँवमे पुलिस उलिस थाना भी बहुत दूर रहै छै आओर यहाँपर चोरी डकैतीके घटना ज्यादा होइत रहै छै थाना उनाके बहुत दूरी रहै छै आओर थाना भी नहि अबै छै शहरमे ईसब बहुत कम होइ छै शहरमे लगले थाना उना रहै छै शहरमे भी रोडपर ठाढ़ यहाँ गाँवमे कोइ नाला उला नहि हइ लेकिन शहरमे नालाके अच्छा सुविधा हइ आओर यहाँपर नाला उला कहिओ बनल नहि हइ आओर लोक पानी सड़कपर ही डालै छै जौनसँ पूरा सड़कपर पानी पानी लागि जाइ छै आओर बिना बरसातके गर्मीके मौसममे भी नलीके पानी महकैत रहै छै जौनसँ आदमीके कइ सारा बीमारी होइ छै बोखार मलेरिआ ईसब आम बात हो गेलै आओर ईसब बीमारीसँ हमसब छुटकारा पाबैलए चाहै छी